हैलो हैलो थुआढ़े इद्धर प्हाड़ हैन न अच्छा आं जी आं जी ओह् थुआढ़े घुमनै गी आना हा प्हाड़ दिक्खनै दा थाह्नूं बड़ा शौक ऐ प्हाड़ दिक्खनै दा होर दस्सगै असेंगी तुस सानूं बड़ा शौक दिक्कनै दा प्हाड़ दिक्खनै दा अस बड़े खुश होने प्हाड़ दिक्खियै ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ भी